आठ हज़ार आठ सौ निन्यानवे दो हज़ार दो सौ पच्चीस पाँच सौ पच्चीस पंचानवे नौ लाख आठ हज़ार तीन सौ पच्चीस